हेलो बोल रहे हैं आप माँस बेच रहें हैं कौन सा मछली है लौकल मछली रेट कैसे है कुछ कम कर दीजिए न कैसे दीजिएगा कम करके दे दीजिए न मेरे घर में ज़्यादा मछली का काम है रेट बताइएगा तब ज़्यादा मछली लेना है क्या रेट का होगा बहुत ही मछली चाहिए पचास किलो हाँ कल नहीं तो परसों रे रेट नहीं जम रहा है नहीं तो आपको पूछना पड़ता और ठीक है कल शादी भी है पहुँचा दीजिएगा मछली रोहू ठीक है दे दीजिएगा मछली घट्टी उट्टी नय न देते हैं आप बहुत तरह के आदमी आते हैं और दे कर ही चल जाते हैं घट्टी मछरी ठीक है आप पहुँचा दीजिएगा मछली